अहाँके बच्चा इसकुल किआ नहि आएल प्रणाम प्रणाम अहाँके बचबा इसकुल नहि आएल कोनो डॉक्टर से देखा दियौ जे बच्चा इसकुल

की भेल छै बच्चाके इसकुलमे बच्चाके खाना पीना सब मिलैत छै कि नहि अहाँके बच्चा खाना ढङ्ग से नहि खाइत छै तब ओकर तबियत अस्वस्थ रहैत छै कतऽ लऽ जाइ छियै ओकरा देखबै लऽ ठीक छै गाँव घर बला डॉक्टर से नहि देखाएब कोनो अच्छा डॉक्टर से ओकरा या हुए तऽ देखा दियौ जे बच्चा स्वस्थ होयतै ठीक छै बच्चाके आब एक्जामो होयतै

हँ की होयतै जे हमरो सलाह लेब कहबऽ तऽ हम बूझबै जे हँ कोन डॉक्टर से देखेलियै से अच्छा डॉक्टर अहाँके भेटल की नहि भेटल से हमरा कहब

सबसे पहिने अहाँ जाँच करा लेबै जाँच करा लेबै ने तऽ सब बेमारी पकड़ा जेतै एहि ढङ्ग से जाँच करा हँ तब दबा दिएबै

ठीक हय तऽ एकदम ठीक होयत ठीक ठीक